आज के ज़माने अॼु जे ज़माने में जीवन असांजो एतिरो त व्यस्थ आहे असां पंहिंजे कमनि में घरेलू ॻाल्हियुनि में एतिरा था मशगूल थी वञूं था कि असांजे लाइ घुमणु फिरणु ॾाढो ज़रूरी थी वञे थो कि कीअं बि करे कुझु पल करे पंहिंजो मनु विंदरायूं मनु ॿे लॻाइयूं किते घुमण वञूं त ईअं लॻंदो आहे की किते बि ॿ टे ॾींहं छुटी वठी करे ऐं किते ॿाहिरि घुमणु हली वञूं घणेई भेरा यात्रा उआ धार्मिक बि थींदी आहे असांजी घणेई भेरा उअ यात्रा असांजी मनोरंजन बि थींदी आहे पर घणो करे जेका मां यात्राऊं करणु पसंद कंदी आहियां उहे धार्मिक यात्राऊं पसंदि कंदी आहियां जिते असां मंदरु वग़ैरह बि ॾिसूं या काई नदी आहे कोई अहिड़ो समुंडु आहे जिते वञी करे असां मज़ो बि करे सघूं त उन सां छा थींदो आहे असांजो मनु ॿिए लॻे थो ऐं असां जॾहिं घुमी फिरी अचूं था त लॻे थो की वरी खां नए सिरे सां असां पंहिंजो जीवन शुरू कयूं ऐं वरी अॻिते वधूं त घुमण फिरण जा मेन कारण कुझु ईअं ई आहिनि की मूंखे शौक़ बि आहे नयूं नयूं जॻहियूं ॾिसण जो ऐं ख़ासि करे मंदर या नयू नयू तीर्थ स्थान जेतिरा बि अहिनि मुंहिंजो मनु कंदो आहे कि मां उते वञा उन्हनि मंदरनि में उन्हनि तीर्थ स्थाननि जो इतिहासु पढ़ा उन्हनि खे ॾिसा उते कुझु देरि शांती सां वेहा ऐं वरी शाम जो कंहिं नयुनि जॻहियुनि ते वञी करे उन्हनि जे बारे में ॾिसूं अलॻि अलॻि तरह जा खाधा खाऊं ऐं पंहिंजे जीवन खे अॻिते वधाईंदा रहूं